प्रभावती लिलावती शशिकला रुक्मिणी जनाबाई सावित्रीबाई ज्योतीबाई फुले मिरा लक्ष्मी जनार्दनी सत्यमान सत्यवती भानुमती तोमास लिलावती प्रिया शेवंती पियश रामनाथ गोपी गोपिनाथ जगन्नाथ गोपाली रोजी एंड्रिया काशिनाथ विश्वनाथ बोडगेश्वर मटेश्वर वासुदेव जयंती ज्योतिबा फुले जयश्री सायश्री लक्षा संतोशी संतोश काशिनाथ सुशिला शुभम शिवम शिवम शुबांगी नव्व्या शशिकांत शशिकला सिता सिताराम अमरूद अमरीत अमरिता शितल अमर जोबा लालन महिमा सेजल कुंदा मंदा काली शांता विणा विशा विश्ववास जनाबाई उर्मिला कुशन कुशाली कावेरी काव्यन समती रुपाली रुपा रुपेश रुद्राक्ष रुदला रुदलाली सुगन सुशमा सुरेश रमेश उमेश चैताली महेश महेश्वरी लक्षीम लक्ष्मी अहिल्याबाई लक्ष्मीकांत कमला कमला कमलाकांत किर्ती रमाकांत गिरीश गौरव शुभम नेहाल मोहीत भालचंद्र शिवराम गोकुळडास यश प्रयाल प्रमोद प्रिया रितेश राज राजू साहील साईश चाकांशी शाकांशी सिया साईराज साईदत्त प्रमिला प्रेरणा दिनेश दिशा दिक्षा दिशांत प्रांत प्रांतकांत प्राजक्ता प्राजक्ता दादा आनंद आनंदी उर्मिला रेश्मा जागृती सुमित्रा सुलक्षणा सविता सांच वासुदेव नरेंद्र नरेश विनय विनायक शांत श्याम राम कृष्णा लक्ष्मीकांत लक्ष्मीगण लक्ष्मीगण